मिकी डांस करना बड़ा स्हेई लगदा ते मिकी खेढना बी बड़ा स्हेई लगदा ते मिकी बाह्र जाना बड़ा स्हेई लगदा ते मिकी मेरे अंदर इक बड़ा शैल ओह् ऐ टैलेंट कि अ'ऊं डांस करां डिस्टिक लैवल उप्पर जां स्टेट लैवल उप्पर जां इन्टरनैशनल नैशनल लैवल तक जां अ'ऊं इंटरनैशनल तक ते मिकी बड़े बड़ा मेरा इक सपना कि अ'ऊं कि अ'ऊं डांस करां ते बड़े अग्गें धोड़ी जां मिकी प्राइस थ्होन ते अ'ऊं बच्चें ई सखां अग्गें डांस ते ते ओ सिक्खन होर बी अग्गें बड़े सारे मिकी गेमां खेढना बी बड़ा स्हेई लगदा बाह्र खेढना जाना बड़ा स्हेई लगदा ते टूर उप्पर जाना बड़ा स्हेई लगदा ते होर बी मतलब बैडमिंटन खेढना बी बड़ा स्हेई लगदा खो खो कबड्डी वालीबाल फुटबाल मिकी गेमां खेढना बड़ा जैदा शौंक ऐ अ'ऊं चाह्न्नी अ'ऊं कुतै बाह्र जां खेढां ते